खुदियाफोरा टेक्न'ल'जिजों बहुत खहा जायो मानो होनबा मेगननि पावार खमिगोन ब्रैनाव एफेक्ट जागोन गेलेनाय बारनाय खारनाय बेफोरखौ बावगारनाय जाहैयो जेसेबां हायो गावनि मिथिंगानि थासारिजों गोरोबनाया एसे मोजां ओमफाय आजिकालिनि गथ'फोरा ओरैबायदि माने बेफोराव बेस्त' जायो आरो बेफोर बेस्ट'निफ्राय जोङो गेलेहोनानैबो गेलेनानैबो जोङो बेफोरखौ बेस्ट'खौ जोङो माबा खालामनो हायो दा टेक्न'ल'जिजों नांथाना थानाय माने गाज्रिया खहायाथ' जाखागोनखा मानो होनबा बेखौ जोङो मेगनजों नायथाबनाय जायो नायहाबनानै बे माबाबाथाय आरो नायहाब्बाथाय आरो बे मेगना गाज्रि जाखागोनखा निस्सय ओमफ्राय बेनिफ्राय गोजानाव थानाया बांसिन मोजां आरो जेसेबां हायो गथ'फोरनो टाइम होनो नांगौ टाइम होनानै बिसोरजों इसे गेलेफाबा माबाफाबा बा बिसोरजों इसे रंजाफाबा बिसोरबो मोजां मोनगोन बेफोरनिफ्राय इसे गोजानाव थागोन आरो आंनि साननाय बायदिब्ला गोजानाव दोननाया मोजां बेफोरनिफ्राय जेसेबां हायो जों गाव गावनो टाइम दिहुननानै सम दिहुननानै जों गाव गावनो गथ'फोरजों एसे दफाजागा एसे गेलेबायोब्ला माबाबायोब्ला एसेसो बिसोरबो बावगोन बेफोरबायदिखौ